برتن دھونے کا عمل روز مرہ کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس میں صفائی کے اصولوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ برتنوں کو صاف اور محفوظ رکھا جا سکے برتن دھونے کے لیے مختلف مراحل ہوتے ہیں جن کو درست طریقے سے انجام دینے سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے برتنوں کو ان کے قسم کے لحاظ سے الگ کریں یعنی گلاس پلیٹس کٹلری اور تیل والے برتنوں کو علاحدہ رکھیں یہ علاحدگی اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہر قسم کے برتن کو اس کے مناسب طریقے سے دھویا جا سکے دھونے سے پہلے برتنوں سے کھانے کے بچے ہوئے ذرات جیسے چاول سبزیوں کے ٹکڑے وغیرہ ہٹا دیں اس کے لیے آپ خشک کپڑا یا سرفیس ایکسپریس کا استعمال کر سکتے ہیں برتنوں کو دھونے سے پہلے انہیں سادے پانی سے دھوئیں یہ ابتدائی دھلائی برتنوں پر موجودہ کھانے کے ذرات اور چکنائی کو نرم کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے انہیں صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے برتن دھونے کے لیے مناسب ڈش واشنگ لکوڈ یا صابن استعمال کریں ایک اسپنج یا برش پر صابن ڈالیں اور برتنوں کو رگڑیں اس دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صابن کی مقدار مناسب ہو تاکہ تمام چکنائی اور گندگی صاف ہو جائے تیل والے برتن عام برتنوں کی نسبت زیادہ محنت طلب ہوتے ہیں کیوںکہ ان میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے جو صابن سے فوراً صاف نہیں ہوتی تیل والے برتنوں کو پہلے ہی الگ کر لیں تاکہ انہیں خصوصی توجہ دی جا سکے تیل والے برتنوں کو دھونے کے لیے گرم پانی بہترین ثابت ہوتا ہے گرم پانی چکنائی کو نرم کر دیتا ہے جس سے اسے صاف کرنا آسان ہو جاتا ہے برتنوں کو گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگو دیں تیل والے برتنوں کے لیے مخصوص ڈش واشنگ لکوڈ یا گریس کلیننگ کلینر کا استعمال کریں یہ کلینرس چکنائی کو ختم کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں لیموں کا رس یا بینکنگ سوڈا بھی چکنائی ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے آپ لیموں کے رس کو برتن پر لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں پھر اسے دھو لیں بینکنگ سوڈا کو بھی آپ اسپنج پر لگا کر چکنائی والے حصے پر رگڑ سکتے ہیں صابن کے بعد برتنوں کو دوبارہ گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں تاکہ صابن کے اثرات اور چکنائی مکمل طور پر ختم ہو جائے دھونے کے بعد برتنوں کو صاف کرنے کپڑے یا پرتن خشک کرنے والی مشین سے خشک کریں تیل والے برتنوں کو خاص طور پر دھوپ میں خشک کرنا بہتر ہوتا ہے تاکہ ان میں پیکڈس یا وغیرہ پنپ نہ سکیں برتن دھونے کے دوران اپنے ہاتھوں کی حفاظت کے لیے دستانے پہننا ضروری ہے خاص طور پر جب آپ تیزابیت والے کلینز یا بینکنگ سوڈا استعمال کر رہے ہوں برتن دھونے کی جگہ کو صاف اور خشک رکھیں تاکہ گندگی اور چکنائی دوبارہ برتنوں پر نہ لگے تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے درست طریقے اور مناسب مواد کا استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ برتن صاف اور چمکدار رہیں اور انہیں استعمال کرتے وقت آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے